हां जी केह्ड़े चाहिदे न सारे केह्ड़े नेईं लेआई देगे शैल लेआई देगे कोई गल्ल निं लेई आह्गे महां उस्सै दिन लेई जाएओ सवेरे सवेरे ताज़े ताज़े पैह्लें लेई जाह्गे फ्ही खराब होई जाङन ठीक ऐ ठीक ऐ लेई जाएओ किन्ने तकर चाहिदे तुसेंगी किन्ने केह्ड़े केह्ड़े सारे सारे कलर दे चाहिदे ठीक ऐ

ठीक ऐ फिर लेई जाएओ फिर ठीक ऐ ठीक ऐ चेता रक्खगे लेई जाएओ फिर उस दिन लेई नौ बजे तक ठीक ऐ